फरायसालियाव फोरोंगिरिफ्रा जेनोबा जोंना गासैबो लेखाफोरानो दाम बारायजोबबाय आरो बेसेन गोसा जाजोब्बाय लेखाफोरखौ बायनो हाला बायनो हायैनि जुनाव सारमोनहा जोंनो गावसिनिफ्राय खेबनानै लानो खाबु होयो बे खेबनानै लानो खाबु होनायाव जों मबाइलआव खेबना लानांगौ नाथाय गासैनाबो मबाइल थाजोबा सोरनाबा फैसानि फ्रब्लेमाव मबाइल मोना सोरनाबा न'खराव गैयैनि थाखाय मबाइल गैया सोरनाबा मबाइल गाज्रि जाबा बानायना लानो हाया सोरनाबा रिसार्च सोनो हाया सोरनाबा मबाइल गाज्रि बिनि थाखाय जों गासै खामानिखौबो मावफुंनो हाया फैसानि जुनैनो जों गासै खामानियावनो थाद' नाङो नाथाय जों होनब्लाबो खाथाफोराव जों लिरनानै लायो लिरना लानो हास्लाबैयाव माब्लाबा समाव टाइम गैयैयाव जों मबाइलआव खेबना लानांगौ गोनां जायो आरो मबाइल गैयैफोरा गैयै जेनोबा खस्थ' खालामनांगौ गोनां जाबाय फैसा गैयैनि जुनाव एबा न'खरनि जेंनाया गाज्रि थासारियाव थानायनि थाखाय जेनोबा बेफोरबायदिनो जेंना जेंनि फैयो आरो फोरोंगिरिफोरा जेनोबा जोंनाव लेखा गैया लेखाफ्रा गैजोबा बेफोरनि जुनाव जोंखौ फोरोंगिरिफोरा मोजां फोरोङो आरो फोरोंनायाव बेबायदिनो हेफाजाब होयो गोबां रोङिखौबो रोंहोबोबाय आरो हायिखौबो हाहोबोबाय जेनोबा जों बुजियैखौबो बुजि होबाय जेनोबा सारमोना जोंखौ लेखा गैयाब्लाबो गावसोरनिफ्राय नट्स लिरना लानो होयो मोजाङै मोजां फोरोङो ओमफ्राय बिदिनो सारमोना जोंखौ सानफ्रोमबो क्लासआव फैबाय थानो थिनो ओमफ्राय सानसेनि सानसेनि नट्स होयो बेखौ जों मोजाङै मोजां लिरना लानांगौ बिदिनो